हय हय हय हय बुकींग जाय आसलें म्हाका फ्रोम बागा टू दाबोलीम एअरपोर्ट बागा रिसोर्ट्सून थर्ड जानेवरी म्हाका सची फ्लायट आसा थंय दोन वरां मात्शी पयलींच पावपाक जाय

साडे चार हजार इतको पूण एक एकूच पॅसेंजर न्हू इतके कशें कमी जायना अशें कशे रे कमी जायना म्हणटा तूं ते न्यू इयराक इतको खर्च केला म्हाजे कडे इतले पयशे ना तूं कमी कर तीन हजार आनी खंय एकूत पॅसेंजर आसा न्हू थंय बागासून दाबोलें वचपाक वयल्यान तुमी लेट बीन येयले जाल्यार दोनशें रुपया कशें रे हांव आतां एअरपोर्टारसून बागा रेसोर्टान येवपाकूच दोन हजारान पावलें तूं आतां म्हाका चार हजार सांगता तो तुमी कमी करून करा बुकींग ओके बरें तर म्हाजी एमरजंसी आसा म्हणून घेता